हमर एकटा प्रिय पोथी अखन नाम तऽ हम नहि ओकरा स्मरण आबि रहल हँ लेकिन हुनकर हम लेखिका के नाम बता सकै छी हँ नाम स्मरण आबि गेल ओकर नाम छियै आर्यमा आ अहिठाम के छथि पाही के सरिसो पाही के दीपा मिश्रा ओ लिखने छथि ई किताब हमरा तते प्रभावित केलक एहिठाम से बनारस के गंगा कात सबके बहुत रास वर्णन छै आ केना ओ एकटा अपन साधारण जिन्दगी सॅं जीवैत जीवन के जतेक घटना सब छै हुनका सबमे बहुत रास घटना सब घटलनि आ अंततः ओ एकटा सर्वश्रेष्ठ उपाधि जे छै आइ ए एस के परीक्षा पास केलक एहि पर आधारित हुनकर ई पोथी छनि किताब छै आर्यमा लिखने छथि दीपा मिश्रा हमरा तते प्रभावित केलक जे हम ओकरा एक बेर नहि दू दू बेर तीन तीन बेर पढ़लहुॅं कियाक तऽ ओहिमे काफी रोचक एकटा कहानी से अंततः अंत जे छै अंत ओकर से बहुत सुन्दर तरीका से कयल गेल छै से हम बेर बेर पढ़लहुॅं ई किताब हमरा सबसऽ नीक लागल ओना तऽ बहुत रास लेखक सब छथिन हिन्दियो मे मैथिलियो मे दोसर लेखक छथि हमर सबसे छोट चचा छथि शैलेंद्र आनन्द हुनकर छनि एकटा नाटक काजे तोहर भगवान जाहिमे संजोग सॅं नाटक खेलाइ के हमरो मौका भेटल आ ओ अतेक नीक नाटक छै जाहिमे मल्लाह मतलब छोट घर परिवार के पूरा वर्णन कयल गेल छै तऽ काजे तोहर भगवान ई हमर सेहो एकटा उपयुक्त पोथी मे सबसे जेकर जे पोथी लोक के रुचिगर लगै छै रुचिगर लगै छै से हमरा ओ लागल शैलेंद्र आनन्द पोथी आओर बहुत रास पोथी पढ़लहुॅं बहुत रास किताब छै जेकर बारे मे हम कहब तऽ काफी समय लागत ताहि दुआरे अपन शब्द एते विराम दै छी